जोङो ना हमग्राफ्रा जेरै बर' आदिबासि नेपालि बांगाल गासैबो जोङो ना हमनानै जायो आरो ज'यैनो थायो जोङो नेपालि हान्जा बर' आदिबासि जोङो ज' ज'यै नाफोरखौ हमनानै जोङो जायो आरो जोङो ज'यैनो मोनसे गामियावनो गोरोबलायनानै जोङो थायो मानोना जोंनि गामियाव गासैबो नांलाय खमलाय बेफोरो जाया बेनि थाखायनो जोङो ज'यैनो हारि मोनसेयै बादि जोङो नाफोरखौ हमनानै दैनिफ्राय जोङो जायो थायो फानो जोङो गासैबो जोङो बिथिङावनो जोङो जों ज'यै खौसेथि जोङो दङ आरो जोंनि फोर्बोफ्रा जेरै बर'फोरना बाथौ फोर्बो थाबाय आदिबासि फोरना आलदा आरो नेपालि फोरनि आलदा जोङो आलदा आलदा खृष्टानफोरना खृष्टानफोर आलदा आलदा फोर्बो जोङो फालियो बेनि थाखायनो जोङो ज'यैनो जोङो ना हमलायनानै थायो बेवनो गासैबो जाथिफ्रा गोरोब लायनानै थायो